हैलो शीतल मैडम केह् हाल चाल तुंदा आं बस में बी ठीक आं होर केह् करा दे आं तुसें ई पता ऐ साढ़े इद्धर नजदीक गै इद्धर इक्क बड़ी अच्छी जिम खुल्ली दी ऐ ओह् लेडीज़ जिम खुल्ली ऐ ते ना ना काफी नजदीक ऐ ते सुनेआ की बड़ी अच्छी जिम ऐ ते ट्रेनर बी बड़े ट्रेन्ड और बड़े एक्स्पर्ट न ते केह् करना नेईं नेईं स्पेशल कुड़ियें दी मुड़े दी निं ऐ ओह् हां जी उद्धर ट्रेनर बी जेह्ड़े ना ओह् लेडीज़ न ते में सुनने च आया कि काफी को आपरेटिव न ओह् बड़े सैह्जोग ओह् मदद करदे न ते काफी अच्छी नॉलेज़ बी ऐ उनेंगी अच्छे कन्नै ओह् एक्सरसाईज़ करांदे न बाकी हां जी हां जी आं होर ठीक ऐ जी ठीक जी आं जी